जब मैंने पहला सामान मंगाया था तो वह पहला सामान मुझे बहुत अच्छा लगा था और जो मैंने पहला सामान मंगाया था वो पहला सामान कोई और नहीं बल्कि एक साड़ी थी जो साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी उस साड़ी का कपड़ा बहुत मुलायम था जो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं वो साड़ी पहनती हूँ तो मैं अपने आपको बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल महसूस करती हूँ इसलिए मुझे मेरे द्वारा मंगाया गया पहला सामान बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही प्यारा था वह सामान बहुत सुन्दर था इसलिए पहले सामान के बारे में मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं अब हर बार ऐसा ही सामान मंगाना पसंद करूंगी क्योंकि जब मुझे पहली बार मंगाया हुआ सामान इतना अच्छा लगा तो मैं आशा करती हूँ कि हमेशा ही मेरे द्वारा मंगाया गया सामान मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बहुत पसन्द आएगा